हम पौधों को उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जो राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है इसके साथी ही अन्य प्रकार की मिट्टीयों में जैसे काली मिट्टी है लाल मिट्टी पीली मिट्टी दोमट मिट्टी है लेकिन राजस्थान में बालू रेत ज़्यादा पाई जाती है गमलों को उगाने के लिए भी ज़्यादातर गमलों में पौधे को उगाने के लिए भी ज़्यादातर हम इसी मिट्टी का उपयोग करते हैं पौधों में ज़्यादातर जैसे मिर्ची है टमाटर भिंडी सब्जियों के पौधे लगाने का मुझे शौक ज़्यादा है इसी प्रकार सर्दियों के मौसम के आने पर गुलाब की खेती की जाती है गुलाब में बहुत जब गर्मियों में छोटे गुलाब लगते हैं लेकिन सर्दियाँ आने पर सर्दियों में बड़ी किस्म के गुलाब की अन्य प्रकार की किस्म पाई जाती है साथ ही विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे सब्जियों में मैंने अपने घर के पास एक किचन छोटा सा किचन गार्डन लगा रखा है जिसमें अन्य प्रकार की सब्जियाँ उगा रखी है जिसमें आलू है फलियाँ हैं बैंगन है टमाटर है मिर्ची है ये मैंने अपने छोटे से किचन गार्डन में लगा रखा है जैसे इसका अनुभव एक बहुत ही अद्भुत है